नमस्ते सर और बताइए कैसे हैं मुझे तो क्रिकेट खेलना था मुझे क्रिकेट खेलना था सिखाएँगे आप फ्री में

कितने बजे आएँ कितने बजे आएँ अच्छा क्रिकेट में चोट भी लगती है तो उससे बचाव कैसे किया जाए अच्छा हाँ समझ गए हम आपके पास

आपके पास हॉर्ड बॉल है क्या अच्छा उससे तो बहुत बहुत तेज़ लगती है

अच्छा कितने लोग हैं आप कितने लोगों को सिखाए हैं

सब खेलते हैं अच्छे से सब अच्छे से खेलते हैं कोई बाहर गया है खेलने

मतलब अच्छा सिखाते हैं कह रहें पाँच से छः नहीं आ पाएँगे चार से पाँच पाँच बजे तक मतलब आएँ ठीक है कोशिश करेंगे मेरे घर के पास ग्राउंड है वहाँ सिखा सकती हैं आप

आ जाइएगा नहीं दिक्कत नहीं है आप आने की कोशिश करिए

चलिए अच्छा है ठीक है तब नमस्ते सर